نوجوانوں میں بے روزگاری کے بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ لوگوں کی پڑھائی کی کمی ہے وہ ملازمت کی طرف نہیں جاتے وہ صرف اپنے کام پہ ہی دھیان دیتے ہیں اور اُن کو ملازمت کی طرف جانا چاہئے جس سے اُن کو آگے کام کرنے کا موقع ملتا ہے آگے بڑھنے کا بھی موقع ملتا ہے